हैल्लो नमस्ते नेईं हाल्ले ते नेईं आइयां न आई जानियां पुज्जी जानियां न इक दो दिन लग्गी जाने न तुस थोह्ड़ी पेमैंट बी करी ओड़ो ना थुआढ़ा पिछला बैलैंस बी ऐ कुछ ते थोह्ड़ी पेमैंट भेज्जी देओ पज़ाई देगे थुआढ़ा समान ठीक ऐ ठीक ऐ लग्गी जाने न पंज छे दिन ठीक ऐ